میں ایک اسکول میں جاب کرتی ہوں ورکنگ وومین ہوں لیکن اُس کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کا کام بھی بخوبی نبھاتی ہوں صُبح اُٹھنا ناشتہ بنانا بچوں کو ٹفنٹس بنانا اور اُس کے بعد جو شوہر کا دیکھنا وہ سب کرتے ہوئے میں اسکول کو آتی ہوں اسکو ل کو آئے بعد اسکول کے بھی جتنے بھی میرے ذمے کام ہیں وہ میں اپنا پورا کرتی ہوں لایک کئی مرتبہ میرے کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے دِن میں کام کرنا ہے لیکن میں اُس سے پہلے ہی کام کرتی ہوں یہ نہیں ہے کہ عورت نہیں کر سکتی نہیں کام عورت ہر کام کر سکتی جتنا جیسا گھر میں کرتی ہے ویسی اسکول میں بھی پوروں کو کئی ٹیچرز الگ الگ رہتے ہے اُن کی ذہنیت الگ رہتی ہے اُن کے ہر چیز الگ رہتی ہے لوگوں کو نبھا کے چلنا پڑتا اُن کے ساتھ چلنا پڑتا اور میرے پہ کئی مرتبہ ذمےداری ڈالی گئی کئی چیزوں کی اور میں وہ ذمے داری کو اِس گھر کا کرتے ہوئے ہر چیز کرتے ہوئے میں اسکول کی بھی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھائی ماشاء اللہ میری جاب میں کبھی ریمارک نہیں آیا کوئی چیز کا اور ہر چیز میں وقت پہ مینٹین کرتی ہوں اور میرے گھر کا بھی میں وقت پہ مینٹین کرتی ہوں میری زندگی پوری ٹائم کے مطابق چلتی ہے صُبح جو گھڑی کے ساتھ چلتی تو شام میں گھڑی کے ساتھ بند ہوتی میری زندگی صرف وقت کے ساتھ چلتے رہتی ہے اور میں اپنے رولس اور ریگولیشن خود بناتی ہوں اور میں وہ فالو کرتی ہوں اُس کو رولس اور ریگولیشن کو اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت نہیں کر سکتی عورت دنیا کا ہر کام کر سکتی اور دنیا کی ہر فیلڈ میں عورت ہے ماشاء اللہ اور ہر فیلڈ میں رہیں گی اِنشاء اللہ